ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे वो खेती करते हैं तो बहुत से बार मौसम परिवर्तन हो जाता है बारिश नहीं होती जिन से की उन की खेती बुरी तरीके से प्रभावित होती है अगर बारिश नहीं होगी तो खेती हो नहीं पाएगी पानी नहीं हो पाएगा तो इस वजह से खेती नहीं होगी बहुत से बाहर ओला ओलावृष्टि हो जाती है जिन से उन की पूरी फ़सलें नष्ट हो जाती है और ग्रामीण इलाकों में जो किसान होते हैं वो छोटे स्तर पर होते हैं तो उन्हें इतनी तकनीकी जो सहायता है वो नहीं मिल पाती और गाँव में रहते हैं तो शहरों से उन का इतना संपर्क नहीं हो पता है तो जो प्रशिक्षण होता है वो भी एक तरीके से उन को नहीं मिल पाता है और बहुत सी वित्तीय सहायता भी हैं सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि नहीं जानते हुए भी उन को क्योंकि वह जान नहीं पाते तो उन को सहायता नहीं मिल पाती है